जेनाकि बिहारके स्वास्थ्यके ई हाल छै अभी जेनाकि हमर शहरमे जे स्वास्थ्य फैसिलिटी ओतना तऽ बढ़िआँ नहि छै लेकिन जे जरूरीके होइ छै होइ जाइ छै सरकारीमे तऽ सरकारीमे लेकिन एहन

तवे सब अभी बहुत पीछे चलि रहल छै ई सबके मामलामे आओर फेर यहाँपर बहुत डॉक्टर जे छै अपन ड्युटीके समय जाइ कऽ अपन प्राइवेट क्लिनिकपर बैठै छै तऽ ओकरापर समयके अथी नहि रहै छै डॉक्टर उपलब्ध नहि रहै छै यहाँपर तऽ यही सब एकरासँ हानि भए रहल छै कि लोकके सहीसँ सही इलाज नहि मिलि रहल छै लेकिन अबके जे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहल छै समय जेनाकि हमर शहरमे यहाँपर सदर अस्पताल छलै पूर्णियाके आब उ अथी बनि रहल छै कॉलेज बनि रहल छै तऽ ओकरासँ डेवलोपमेन्ट भी होलै पूर्णियाके आओर होतै तो यहाँपर फैसिलिटी भी सुनै छी अब बढ़तै फैसिलिटी सब भी तो एकरासँ लोक सभके भी काफी सुविधा होतै कि समयपर इलाज होए जेतै अच्छा इलाज हो जेतै आओर पैसा भी कम लगतै लेकिन अगर बात करियै प्राइवेट निजी अस्पताल सबके तऽ उ सबके बहुत मनमानी छै उ सभके फीस भी बहुत जादा रहै छै बहुत जादा ई सब छै दवाइ सभ भी एतना महगा महगा लिखि दै छै उ सब ई भी करा छै जेकरामे ओकरा सभके मार्जिन जादा मिलै छै वही सब दवाइ लिखै छै अगर केकरो काम कमोमे चलि जेतैय तऽ ओकरा एहन एहन इलाज लिखि देतै एहन एहन ओकरा ई सब की कहै छै ओकरा स्केनिंग एक्स रे ई सब एतना करबेतै कि ओकरामे बहुत पैसा चलि जाइ छै तऽ ईसब दिक्कत हो रहल छै उ सभके बहुत जादा मनमानी चलै छै आओर बिना ओकर ईसब करवैले उ सब एक्सेप्टे नहि करतै ओकर इलाज भी नहि करतै जकर जरुरत नहियो छै तइयो ओकर एक्सरे फलना चिलना ई सब करवेतै तऽ ई सब चलि रहल छै अब धीरे धीरे एकर सुधार होइ रहल छै और सरकारो ध्यान दै रहल छै